جی ہاں میں اپنے گاؤں کے بارے میں بات کر سکتی ہوں میرا گاؤں بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور جو سادہ دل ہیں مجھے اپنے گاؤں کی فضا کھلے میدان تازہ ہوا اور فطرت کے قریب زندگی گزارنا بہت پسند ہے شہروں کے مقابلے میں وہاں زندگی آسان پرسکون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہوتی ہے یہی سب باتیں ہیں جو مجھے اپنے گاؤں سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں